हेलौ औ मा मा खबर अ' आच्छा मा मा आबाद खालाम गासिनो दालाय अ' औ औ औ औ आच्छा आच्छा औ औ औ औ आच्छा अ आच्छा बे अखा आरो खेनेलफ्रा थिग थानाय मोनब्ला बिघाफ्राव बेसेबां फ्रदागसन जायो माइयाब्ला बे रनजिदा नामा औ अ' ओमफ्राइ बे जोसाफ्रालाय बेसेबां जायो बिघायावबा अ मोनजोब्ला सरखाराबो होनो हाजोबला गामिनि मानसिफ्राबो लानानै बानायनानै लाजोबनो हाला बेफोरखौबो बिदिनो नेसारनि सायाव दिफेन खालाम नांगौ जाहैबाय औ ओमफ्राइ नोंथाङा मा फाननो हानाय सिम खालेखसन खालाम खायो नङा होनबा न'आव जानायनि बारैबाबो

अ आच्छा आच्छा औ औ ओमफ्राइ माइनि बदलै बियो मा बेसर फाथोफोरनि फ्रदाकसनफ्रालाय आबादफ्रालाय खालामो ना खालामा नोंथाङा

हाब सिगांथ' बिराद मोजां जायोमोन

औ औ औ औ औ औ औ नद दै होमबा दैलांनि बै आबादानो मेन आबाद बायदि जाहैबाय नङा होनबा बिनि बेसो मेन सर्स जानानै थानाय जानोसै बिदिबा फाथो बेसरफोर थाबालाय औ औ औ बिदि फिसिलिटि थानाय मोनबा औ औ औ नंगौ नंगौ थानाया आबादारि फोरनि थाखाय फिसिलिटिफोर थांनांगौ थानायालाय सरखारनि साइथनिफ्राय होनो हायाबा आरो गावबा गावनि सायावनो दिफेन जानांगौ जाहैबाय अ' दा नैबे खोथाया मोनसे मोजां जादों मा सरखारनिफ्राय बे मोनसे माइ फाननाय बायनायनि थेनदार खालाम नाया बायसे उसिद उसिद दामनि उसिद दामनि मोननाय बादि जाबाय दा आबादारिफ्रा बे मोनसे एनखारिजिं जादों आरो औ औ बिराद लस जायोमोन आरो

आच्छा आच्छा होमबालाय दे दे होमबालाय बे खिनिखौनो आं एसे खबर लाहरनाय जादों दे दे आच्छा दे दे दे होनबालाय